السلام علیکم میں آپ کی کمپنی کی ایک موجودہ صارف ہوں اور آپ کی خدمات سے مطمئن ہوں حالیہ دنوں میں میرے انٹرنیٹ کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے موجودہ رفتار میری ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے موجودہ براڈبینڈ پلان کو تیز رفتار پلان میں آپ اپگریڈ کرنے کی امکنات سے آگاہ کریں برائے کرم دستیاب اپگریڈ شدہ پلانس ان کی قیمتوں اور عمل در آمد کے وقت کے بعد میں تفصیل فراہم کریں تاکہ میں بہتر فیصلہ کر سکوں آپ کی فوری توجہ اور تعاون کی منتظر ہوں شکریہ السلام